मां भवनाथ लाइ ओला बुक कई हुई ऐं हुन पंहिंजे करे मास्क न पातो वेई ऐं देरि सां बि आहियो ऐं मूंखे सर्विस सुठी कान ॾिनई